جی بتائیں جی ہاں بتائیں آواز آ جی ہاں میں وہیں سے بول رہا ہوں لکھنو ٹینڈر ہاوس اسٹور سے ہاں تو بتا ہماری شاپ صُبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک کُھلی رہتی ہے

ہماری کمپنی میں جو ہے سیمسنگ کے مل جائیں گے یہاں سیمسنگ کا ہے ایچ پی کا ہے انٹل کا ہے لینوو کا ہے آپ کو کس کس کا چاہیے جی ہاں مل جائے گا ریم وغیرہ اصل میں جو ہے جس رینج میں لینا چاہیں گے اُسی حساب سے جو ہے سب کی ریم الگ الگ ہوتی ہیں جی ہاں اُس کا آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے جی ہاں ہاں اور بینک کاپی اگر ہے تو بینک کاپی بھی لگ جائے گی اگر آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے تو یہی دو میں کام ہو جائے گا آپ کا نہیں لگا سکتے ہیں اُسے ہاں جی وہی ٹوینٹی پرسینٹ تک ہو جائے گا جی جی جی جی جی جی جی جی جلدی آئیے ہاں کوشش کریے آنے کی اور جو ہے جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے جی جی جی ٹھیک ہے بالکل آئیے وعلیکم السّلام و رحم